केरु थो ॻाल्हाए जय झूलेलाल हा वर्षा दी चओ अछा जी जी ईअं त थी नथो सघे पयो असांजा जेतिरा लटा हूंदा आहिनि उहे डायरी ते लिखंदा आहियूं असां और उन्ही माण्हू खे उहे ई लटा वेंदा आहिनि छोकी हिकु माण्हू खे ॾींदा आहियूं त उहो ई कमु करे ॿिए तव्हां वटि पहुचाए थो पयो त हिकु बार फ़िर सां तव्हां कॾहिं बि भेण पहले त इअं थी नथो सघे पयो की असांजे हेॾों घटि वञनि ॿिए वरी बि मां हिकु बार चैक कराईंदमि पंहिंजे स्टाफ़ मां हिकु बार चैक कराईंदमि पंहिंजा जेके बि पेंडिंग ऑडर्स आहिनि उन सभिनि में की कंहिंजो ग़लती सां न वियो हुजे या ॿिए कंहिंजी कंप्लेन अची वेंदी अगरि की मां वटि हे लटो एक्स्ट्रा आयो आहे त थी सघंदो आहे लेकिन असांजी तरफ़ सां ईअं कॾहिं थींदो आहे कोन भेण छोकी असां

तव्हां हिकु बार मूंखे उन्ही जा फ़ोटो मोकिले छॾिजो त मां वरी बि पंहिंजे स्टोर हाउज़ में ॾिसी वठंदमि की जेको आहे अगरि हिनजा हूंदा लटा त मां उते इहो हिकु बार चैक कराए वठंदमि की मूं वटि आहिनि की न आहिनि या काॾे विया या मिसप्लेस थी विया आहिनि या ॿिए ऑडर में विया आहिनि इहो सभु मां चैक कराए वठंदमि पंहिंजी तरफ़ सां मां जी मुंहिंजो वाट्सअप नंबर इहो ई अथव तव्हां खे मां हिकु ॿ घंटे में घंटनि जो समय ॾिजो मां रिप्लाई कंदो कंदीमांव तव्हांखे की जेको आहे छा स्टेटस आहे वरी बि तव्हां हिकु बार पंहिंजे मेड खां या फ़िर सां हिकु बार ॾिसी वठिजो कॾहिं भुल चुक थी वञे थी माण्हू खे

हा हूंदा त असांजे स्टोर में ज़रूरु पया हूंदा हा ग़लती थी सघे थी कोई बि माण्हू सां छोकी कल्ह मां बि दुकान ते हुयमि कोन त पीछे वियो आहे ऑडर तव्हां जो ओॾे तव्हां जे घरु आयो आहे त थी सघे थो पयो की कुझु रहिजी वियो हुजे या कोई उहो न उन जो ना धुलाई थी आई हुजे या छा ॻाल्हि हुजे उहो मां हिकु बार चैक कयां थी पई त उनखां पोइ मां तव्हांखे अपडेट कयां थी पई ठीकु आहे भेण

जी जी काॾे वेंदा न काॾे वेंदा न घर जा ई आहिनि घर में ई हूंदा जी जी जी हा जी तव्हां चओ था न की हैवी हुया त थी सघे थो की आहे की अञा उहे न प्रिपेअर थी करे आया हुजनि इहा ॻाल्हि थी सघंदी आहे अञा जी

हा दुकान ते ईंजो तव्हां बि हा न न असां पंहिंजी तरफ़ सां पूरी कोशिशि कंदासीं जय झूलेलाल